मेरा पसंदीदा मौसम बारिश का है क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे यहां काफ़ी तीज त्यौहार और ऐसे फ़ेस्टिवल भी आते हैं तो ये मेरा पसंदीदा मौसम है तो काफ़ी फ़ेस्टिवल आते हैं तो हम यहां पे तीज त्यौहार करते हैं झूले झूलते हैं घूमर का आयोजन हमारे यहां जगह जगह सावन महोत्सव किए जाते हैं सभी महिलाएं भाग लेती हैं एंजॉय करती हैं तो मुझे ये वाले मौसम बहुत अच्छे लगते हैं